मैंने दस दिन पहले ऑनलाइन शॉपिंग से एक हथौड़ा ऑर्डर किया जो काफ़ी कमजोर निकला मैंने सोचा नहीं था कि ऑनलाइन शॉपिंग में हथौड़ा इतना कमजोर रहता है जब मैंने उसे मंगवाया उसे खोला देखा मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है लेकिन जब मैंने उसे इस्तेमाल किया इस्तेमाल किया उससे कील ठोकी तो वह कब ढीला हो गया पता ही ना चला मैंने कहा अभी तो मैंने मंगवाया है तो ये इतनी जल्दी ढीला कैसे हो सकता है फिर मैंने उसमें फिर इसको ठीक किया फिर उसको फिर से मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है मैं जब उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कभी वो ढीला हो जा रहा है कभी हथौड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है मैं अच्छे से कील नहीं ठोक पा रहा हूँ या फिर कील निकाल भी नहीं पा रहा हूँ तो मैं यही कहूँगा कि ये हथौड़ा मेरे लिए निराशाजनक रही है मैं इस प्रोडक्ट से बहुत निराश हूँ और मुझे लगता है कि मैंने हथौड़ा को खरीद कर बहुत बड़ी गलती करी है और ये मेरे लिए बेफालतू बिक्री रही